اتر پردیش چونکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے اس لیے تاریخ میں اکثر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ مشکلات اور تنازعات واقع ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں یہاں کی آبادی اکثریت آبادی ہے بے علم ہے جس کی وجہ سے یہاں اونچ نیچ ان ایکوالٹی کا بہت ایشو ہے ان ایکوالٹی یہاں اکثر دیکھی جاتی ہے گورنمنٹ اس کو دور کرنے کی محنت کرتی ہے اور بعض اوقات مفاد سات نیتا اس کو مفاد پسند نیتا اس کو ہوا بھی دیتے ہیں لیکن ابھی بھی یہاں کے لوگ اس کا شکار ہیں